جی ہاں ہمارے علاقے میں بہت ساری بنائی سلائی کری جاتی ہے جیسے کہ کروسیا سے ٹوپی وغیرہ بنی جاتی ہے اور گرم سواٹر وغیرہ ہیں جو کہ اون وغیرہ سے بنے جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جیسے سلائی ہے اور کپڑے ہیں کرتا وغیرہ ہیں بہت ساری چیزوں کو استعمال کرا جاتا ہے سلائی بنائی کے اندر اور ہم ان سے نئی نئی طریقے کی چیزیں بناتے ہیں کرتے ہوگیے پائجامے ہوگیے گرارے وغیرہ ہوگیے نئی نئی تکنیکوں کو استعمال کرکے اور ہمارے علاقے میں جو سب سے زیادہ روایتی لباس ہے وہ کرتا ہوگیا پائجامے ہوگیے اسٹالس وغیرہ ہوگیے ان چیزوں کا بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو بنانے کی اتنی کوشش کری جاتی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ جیسے کہ کرتے ہوگیے نئی طریقے کے ٹوپیاں ہوگئیں کروسیا کی بنی ہوئی کشمیری کرتے ہوگیے یہ سب چیزیں باہر سے آتی ہیں استعمال ہوتی ہیں اور یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں استعمال کری جیسے کہ لکھنوی کرتے ہوگیے یہاں پر بہت ساری عورتیں اور ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بناتے ہیں اونس وغیرہ سے سواٹر وغیرہ بناتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہمارے علاقے میں پہنے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں